ہیلو میں گیا سے عائشہ بول رہی ہوں کیا میری بات ایئر لائن سے ہو رہی ہے کہنا یہ ہے میم کہ دو ن والے بچے ہیں جن کی فلیٹ کل کی ہے آپ سے بچوں کے لیے خصوصی مدد چاہیے تھاھی جی کہاں پر بچے سامان رکھیں گے کیسے اٹھ دیں گے کیسے رکھیں گے

جی اور خاص طور پر جہاز پرواز ہونے کا جی جی اچھا یہ سروس بچوں کو دی جاتی ہے جی یہ تو بہت اچھی بات ہے میں تو بہت پریشان تھی جی

اچھا میم اور بچوں کے لیے کچھ دھیان رکھنے کے لیے کوئی بات اچھا

لریج کم رکھنا ہ جی اچھا سر میں تیل نہیں ڈالنا جی اچھا کاٹن کپڑا پہننا جی اچھا اچھامی سب ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے جی میں بہت پریشان تھی ٹھیک ہے میم بہت بہت شکریہ